हमरा आओरके रोज सुबहमे उठै छथिन पाँच बजे आओर रोज हमरा आओरके जाइ छथिन एक दुइ किलोमीटर दौड़ै छथिन दौड़ैसे दौड़ै छथिन तऽ पसीना बहुत जादा निकलै छथिन ओकरबाद दौड़के बाद जे छै ई होइ छै कि शरीरमे लागै छै नया किछु ने किछु मतलब सुबहमे उठलिए किछु ने किछु फायदा भेलै भूखो बहुत जादा लागै छै सुबहमे उठै छै इएह होइ छै कि दौड़ैओसे ई होइ छै कि शरीरके पूरा मतलब कि खूनके सञ्चालन बढ़िआँ बनल रहै छै थकावट फील नहि होइ छै दिनभरि भरि दिना लागै नहि किछु ने किछु मतलब छै शरीरमे उर्जा बनल रहै छै दौड़ैसे दौड़ैसे आओर ई होइ छै कि आँखिके रोशनी आएल मतलब कि उमरिसे जादा मतलब लागै नहि छै कि शरीर किछु ज्यादा उमरि भै गेलै यऽ दौड़ैसे इहो लागै छै कि नहि फिटनेससे शरीर मुँह आओरपर पूरा लाइट रहै छै चेहरापर लाइट रहै छै ओकरबाद दौड़ैसे इहो सब फायदा होइ छै कि कैगो चलिके अहाँ मतलब कि जेना कोनो जेनरल कॉम्पिटिशनमे जेनाइ छै या अहाँके आर्मीमे जेनाइ छै या अहाँके बिहार पुलिसमे जेनाइ छै या बिहार दरोगामे जेनाइ छै या सी जी एल मे जेनाइ छै या कोनो चीजमे जेनाइ छै तऽ अहाँ सभकेँ उठैमे दौड़ैमे कोइ चीजके समस्या नहि हेतै अहाँ सभकेँ ओ चीज निकलल रहतै कि नहि हमरा या सी जी एल मे दौड़नाइ छै या हमरा इएह सबचीजमे दौड़नाइ छै तऽ अहाँसभ जएबै तऽ अहाँ सभकेँ ओतेक टेन्शन नहि रहत अहाँसभ बढ़िआँसे दौड़बै तऽ अहाँसभ बढ़िआँसे निकलि जएबै या फर्स्ट नम्बरपर नहि अएबै तऽ दोसर नम्बरपर अएबे करबै दोसर नम्बरपर नहि अएबे तऽ तेसर नम्बरपर अएबे करबै आओर आबि जएबै तऽ ओ मतलब कि आबि तऽ जेनाइए छै जेनाकि हमरा आओरके पहिले सरकारी इसकुलमे जेनाकि कोनो चीजे भेलै तऽ जेनाकि एन सी सी भेलै तऽ एन सी सी मे हमरा आओरके दुइ दुइ घण्टा तीन तीन घण्टा दौड़बै रहै हमरा आओरके तऽ धूपोमे दौड़ा दै रहै एन सी सी मे एन सी सी मे ई होइ छै एन सी सी एन सी सी ओमे बहुत जादा दौड़ाबै छै दौड़के इएहसब होइ छै फायदा कि आगू चलिके मतलब कि कोनो चीज नौकरिएमे जेनाइ छै एन सी सी ए करनाइ छै कोनो चीज करनाइ छै तऽ ओहिमे अहाँ सभकेँ दिक्कत नहि हेतै कि एन सी सी जे कै रहल छिए तऽ हम तीन घण्टा कोना दौड़बै हमरा पहिलैए आलस लागै लागतै कि तीन घण्टा कोना दौड़बै किएक तऽ हमरा आओरके पहिलेसे दौड़ल रहै छिए तऽ ओहिमे हमरा आओरके लागै छै नहि कि नहि हमरा आओरके तऽ दौड़ लेबै सबचीजमे जेना कि बिहारे पुलिसमे कहिओ एग्जाम देबै तऽ आब हमरा आओरके तऽ आरामसे हमराके दौड़ि सकै छिए ई नहि रहतै कि हइ पाँच मिनट ओतऽ जाके कोना दौड़बै नहि दौड़बै पहिलैए सोचि लेबै कि कोना हेतै कि हेतै नहि हेतै तऽ एनामे तऽ तब हमरा आओरके कोनो चीजमे जाइओ नहि सकबै तब तऽ इएह होइ छै कि अहाँ सभकेँ दौड़ दौड़धुपि लै छै तऽ कनिके बढ़िआँ रहै छै शरीर तरीर पूरा फ्रेश रहै छै सुबहमे दौड़ैएसे बहुत बढ़िआँ होइ छै ई नहि छै कि दौड़मे अहाँ सभके दौड़ै छी अहाँ सभके व्य नौकरिए करनाइ छै नहि एहन कोइ बात नहि छै अहाँसभ दौड़िके फिटनेसो कै सकै छी शरीरके बढ़िआँ बनै सकै छी फेसपर लाइट लै सकै छी अहाँसभ दौड़ैसे इएह सबचीज फायदा होइ छै बहुत सारा फायदा होइ छै दौड़ैसे